आपने लाइब्रेरी से बोल रहे हैं आपकी लाइब्रेरी में कौन कौन से बुक्स उपलब्ध है मुझे छत्तीस कोटि देवताओं की बुक चाहिए थी क्या आपकी लाइब्रेरी में ये उपलब्ध है छत्तीस कोटि देवताओं की बुक चाहिए हाँ जी दिग्गज की बुक अवेलेबल है ऋग्वेद की बुक अवेलेबल है और रामायण की श्रीमद् भागवत गीता अच्छा जी और सुन्दर कांड मुझे तो रामायण की बुक चाहिए थी आप बता दीजिए कितने बजट तक की है अच्छा जी मुझे तीन सौ तक की चाहिए थी अच्छा जी पाँच सौ तक मिल सकती है अच्छा जी मुझे पाँच सौ के अंदर ही चाहिए थी सुंदरकांड मैं सुंदरकांड लेना चाहती हूँ हाँ जी मुझे सुंदरकांड चाहिए था और आप बता दीजिए और कौन कौन सी बुक्स उपलब्ध है अच्छी वाली ऋग्वेद की बुक मिल जाएगी मैं अथर्ववेद लेना पसंद करुँगी पर रेंज कुछ ज़्यादा आप मंहगी बता रहे हैं मुझे कम रेंज में चाहिए हाँ जी और अथर्व वेद के बुक्स कौन सी भाषा में है हाँ जी हाँ जी आप इससे अच्छे से प्राइस बता दीजिए ना हाँ जी पैक करवा दीजिए हाँ जी हाँ